दावबायारिफोरा मिनथियै जोंनि जायगायाव ओरैबादि माखासे मोजां मोजां जायगाफोर दं जेरै जोंनि चिरां जिललाफ्राव नायोब्ला जों मिथिनो मोनो भुटान हाजोनि सेर सेराव थानाय मोनसे लाउखार ओंखाम जाग्रा जायगा मोनाबिलि पिकनिक स्प'त बेफोराव मोनसे ओरैबादि मोजां जायगा सोमखोर बिफां लाइफांजों साग्लोबनाय दै स्राय स्राय बोहैनाय बिफोरबायदि मोनसे जायगा जेराव गुबुन हादोरनि दावबायारिफोरा बे जायगाफोरखौ दासिमबो मिनथिनो हायाखै बेफोरबायदि जायगा जोंनि ओनसोलाव थाखोमानानै दङ आरो बेबायदिनो बिजों लोगोसे गोबां रोखोमनि माखासे गामिफोर थायो ओरैबादि साफा गामि क्लिन टुरिसियामफोर बेरायफैनो थाखाय मोजां जायगा बेफोरबायदि जायगा दङ